सुबह उठै छी लेट्रिन जाइ छी ब्रश करै छी खाना खाइ छी अपना कामपर निकलि जाइ छी दोकान खोलै छी दोकान चलबै छी साँझके दोकान बन्द करै छी फेर घरे अबै छी गोर हाथ धोइ छी खाना खाइ छी सूति जाइ छी